भारतनि माखासे गोनांथार नेरसोनफोरानो जाबाय जेरै ताजमहल ब्रिन्दाबन आग्रा लटास टेम्पोल बेफोरनो मानसिफोरनि दावबायारि गोसोफोरनि गोसो बोनो हाग्रा जायगाफोर मानोना बे जायगाफोराव गोदोनि राजा रानिफोरनि माखासे नुथाइफोर सल'फोर हाबनानै दङ बेनिखायनो दावबायारिफोरा बे जायगाफोराव थाङो नायो बेरायहैयो आरो जोंनि जायगायावबो माखासे गोबां मोजां मोजां नुथाइ नेरसोनफोर दङ जेरै मानास शिलं जेरै गौरां दावखि बेफोरबो मोजां जाबोनो हमगौ बेरायग्राफोरनि थाखाय दावबायारिफोरनि थाखाय मानोना रंगिना संगिना बिबार गायनाय सोमखोर सोमखोर बिफां गायनाय बेफोरजोंनो जायगाफोरखौ समायना नुहैयो जेरै ताजमहल आग्रायाव गोबां बिबार बागान खालामनानै बायदिसिना बिफां गायनानै मानसिफोरनि दावबायरिफोरनि गोसोखौ बोनो हायो गोबां मानसिफोरा बिनिखायनो बे जायगायाव बेरायहैयो मायो आरो माखासे गोनांथार नेरसोन मन्दिरफोर दंबावो जेरै ब्रिन्दाबन खासि बेफोर नुथाइफोरा मानसिफोरनि गोसोखौ जोबोद बोनो हायो मानसिफोरा बे जायगाफोराव थांनानै जोबोद मोजां मोनबोयो बेनिखायनो जोंबो माब्लाबा माब्लाबा बेफोरबायदि जायगाफोराव दावबायहैनांगौ नायनांगौ मिन्थिनानै लानांगौ